हमारे राजस्थान में पर्यटकों के लिए काफ़ी लोकप्रिय जगह है जहाँ गायन स्थल है जहाँ संगीत के जो पर्यटक है जो बाहर से घूमने आते हैं उसका आनंद ले सकते हैं हमारे यहाँ जैसे शिखा होटल है होटल दी रॉयल सी एम है फ़्लाइ व्यू है ऐसी जगह यहाँ पर संगीत का गायन का आप आनंद ले सकते हो राजस्थान आकर और भी राजस्थान में कई ऐसी जगह है घूमने के लिए जहाँ आप राजस्थान की चीज़ों को जैसे चोखी ढाणी है गुलाबगढ़ है ऐसी कई जगह राजस्थान में है जहाँ गायन का संगीत का आप आनंद ले सकते हैं और राजस्थान में जो लोकप्रिय चीज़ें होती हैं उसका मज़ा उठा सकती हैं